देखियौ हम तऽ डिजिटल भुगतान एप जे छै अभी आहाँके फोन पे करैत करैत अछि आओर करैत अछि आओर पे टी एम करैत अछि लेकिन पे टी एम मे जे छै जहिया सऽ ओ बैंकिंग इश्यू भेलै तऽ हुनकर जे छै पे टी एम बैंक जे बन्द कऽ देलैथ तऽ ओहू वॉलेटके इस्तेमाल नहि करै छी लेकिन फोन पे आओर गूगल पे जी पे शई दुनूके इस्तेमाल हम जे छै निरन्तर जे छै अपन भुगतानके लिए करैत छी आओर सुरक्षा दृष्टिकोण सऽ देखल जाए तऽ देखियौ एकरामे जे छै एपके तरफ सऽ जे छै हुनकर से एपके सर्विसके तरफ सऽ कोनो दिक्कत नहि आबैत अछि लेकिन फिर भी की छै की साइबर क्राइम जे छै बैढ़ि गेल अछि बैढ़ि गेल मने की आब मानिके चलू की कोनो ब्यक्ति जेकि ओतेक नहि बुझलाह हुनका लेकिन ओ ई एप के इस्तेमाल करैत अइछ तऽ हुनकर ओ ओत्ते उ ज्यादा जानकारी नै एतै एप के बारेमे तऽ आब जेना पासवर्ड अइछ या पिन अइछ तऽ क्यो भी हुनकर जे छै ई तरहके बदलाव कए कए हुनकर निकासी जे छै एक ओटीपी गिरा कए मोबाइलमे ई तरह के काफी एना टाइप के मामला देखेलकै जे छै देखै लए मिलल अछि भबिष्यमे भी आओर बर्तमानमे भी तऽ ई तरहसे सुरक्षा दृष्टिकोण सऽ कनी मनी तऽ कनी मनी छै दिक्कत लेकिन ओ दिक्कत जे छै ओ यूजरके तरफ सऽ छथि ने की एपके तरफ से लेकिन एप बनबा एप बनबाबै लए सॉफ्टवेर इंजीनियर जे छथिन जे छथि अलग अलग कम्पनीके हुनका ई देखबाक चाही जे एकरामे आओर ओ की बदलाव कए कऽ जे छै ई एपके बेहतर जे छै एक बेहतर दृष्टिकोण बेहतर ई मानेमे दृष्टिकोण सऽ की एक बेहतर यूजर फ्रेंडली तऽ बहुत बेहतर छैथ लेकिन एक बेहतर सुरक्षाके दृष्टिकोण सुरक्षाकए दृष्टिकोणसए ओकरा मऽ और कोनो टाइपके बदलाव कए कए एना टाइप के कोनो चीज एना कए कऽ की एक सटीक एक काफी बिश्वसनीय सुरक्षाके लेल ओ एपमे किछु एना करल जाए जेकि ओकरा से एक सुरक्षा भी प्रदान करै बाद बाँकी तऽ आओर कोनो ई तरहके दिक्कत नहि अछि वहए एक साइबर क्राइम जे बैढ़ि गेल अछि कि फ्रॉड कॉलिंगके माध्यमसे जे छै किछु पेमेन्ट ओ एपके माध्यम सऽ लऽ लेने अछि या पिन या पासवर्ड जे देखबाक लेल केओ देख लेलकै आओर ओ पेमेन्ट कऽ देलखिन तऽ ई सुरक्षित दृष्टिकोण सऽ बाद बाँकी तऽ सुविधाके दृष्टिकोण सऽ देखल जाए तऽ ई एक बहुत ही हम तऽ कहै छी की एक जीवनमे एक परिवर्तन लाबि कए लाबैके जे छै परिवर्तन ई आनलक यए सभीके जीवन मे